हां जी महाराज नाई ओ एह् महाराज तुसें सुनेआ कुतै नमीं दकान खोल्ली ऐ कुतै तुहें नमीं नमीं हां में सुनेआ कि इत्थै कुतै नमीं दकान खोल्ली ऐ कोई नाइयें दी इत्थें ऐ हें चलो ठीक ऐ ठीक ऐ सुनने च आई ऐ कि बड़ी शैल कटिंग करदे शैल बंदे दा कलर शलर शैल लांदे ओ चलो ठीक चलो ठीक ऐ तां बी मतलब कोई नेईं स्हेई नेईं हे कट्टे थुआढ़े लेई सुनेआ कि शैल बाल कट्टदे कुसलै आचै थुआढ़े कोल चलो ठीक ऐ कल औगे भी किन्ने बजे औगे चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ भी